ہاں ہلو بولیے کیا کریں گے اچھا ڈینر میں آپ نے کیا کھایا تھا

اچھا اچھا

تو آپ کے اسٹمک میں پین ہے گرمی کے وجہ سے ایسا ہُوا ہے یا کھانا آپ کا ہیوی بہت زیادہ تھا کھانے کی وجہ سے اور کیا پرابلم ہے اچھا لیفٹ سائیڈ ہے یا رائٹ سائیڈ اچھا اور ڈائجین یا کوئی آپ نے میڈیسین کوئی لی ہے اچھا میں آپ کو کچھ میڈیسین بتا رہی ہوں آپ وہ لے لیجیے آپ کا پین ٹھیک ہو جائے گا آپ نے کھانا ڈنر کے بعد آپ نے واک کی تھی اچھا ایسا ہے کہ آپ کلینک آ جائیے میں وہاں آپ کو چیک کر کے اور میڈیسین ڈسکرائب کر دوں گی میری کلینک ہے مئو میں آشا ہاسپٹل ہاں وہیں آ جائیے آپ آپ کو میڈیسن نہیں نہیں اُسی ہاسپٹل میں میں ہوں آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں اچھا نہیں آپ لیٹ مَت کیجئے نہیں تو آپ کا پین بڑھے گا آپ جیسے جیسے فری ہوں جلدی سے آ جائیے کتنا ٹائم لگے گا ہاں آپ آ جائیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کے اوکے اوکے